हमरा घुमए फिरएमे ठण्डाके दिन अच्छा लागै छै जैसे कि अगर बरसातके दिनमे घुमए लऽ जाइ छिऐ तऽ बरसातमे बारिश हुए लागै छै तऽ इधर छुपए छुपा छुप्पी हुए लागै छै तऽ अच्छा नहि लागै छै बारिशमे पूरा गीला गीला कऽ कात तऽ कीचड़ पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाइ छै आओर जेकि ठण्डीके दिनमे तऽ ठण्डी लागै छै लेकिन अपना कपड़ा लत्ता स्वेटर पहिनले रहै छै तऽ ओतना असर नहि पड़ै लेकिन घुमएमे बहुत ही अच्छा लागै छै ठण्डा ठण्डा मौसम रहै छै आओर जे छै कि हाँ बरसातमे गर्मीमे गर्मीमे इतना गर्मी लगऽ लागै छै कि आदमी परेशान होइ छै गर्मीसँ सोचए छिऐ झुट्ठोके आबि गेलो छिऐ घुमए लऽ एकरासँ बढ़िआँ तऽ घरमे रहतिऐ तऽ अच्छा रहतिऐ आओर गऽ गर्मीसँ हालत खराब छै उल्टी हो जाइ छै बीमार पड़ि जाइ छै आदमी आओर ठण्डी कऽ दिनमे तऽ आराम से जाइ छै आदमी घुमए छै फिरए छै कोइ दिक्कत नहि हुए छै थोड़ा सा ठण्डी लागै छै लेकिन ठण्डी कऽ मौसममे तऽ अपना ठण्डीके जुगाड़ रहबे करै छै स्वेटर चादर ई सभ चीज अपना ले लए छै आदमी बस जाइ छै घुमए लऽ यात्रा बहुत ही अच्छा हुए छै ठण्डीके दिनमे